नहि किछु जानी आ नव कीन आनी नवका चार्जर आनलहुॅं आ ई कोनो कम दाम वाला चार्जर जे एक सए रुपैआमे आनि लै छी कीन केँ से हे चारि बेरमे चारि सए टाका खर्चा भऽ गेल आ कार्यक नहि भेल ताहि दुआरे नीक चीज एकेटा कंपनी के नीक चीज ली जे नीक बुझाय आ सही सही जेना हम कहलहुॅं नोकिया हमरा सुन्दर लगैया तऽ ओकर चार्जर लेलहुॅं आ ई लोकल कंपनीक चार्जर लै छी नीक नहि अछि